ہلو اوم ٹریول اوم ٹریولر سے بات کر رہے ہیں جی میں نا آپ کے یہاں سے اپنی ایک کیب بک کری تھی آگرہ جانے کے لیے جی تو اس میں جو ہے آپ کی گاڑی کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی اس کی ساری سیٹس پہ بھی ہوئی تھیں اے سی اس کا بالکل کام نہیں کررہا تھا جی اور جو ڈرائیور تھا جی جی جی وہ بھی بہت زیادہ ہارش ڈرائونگ کر رہا تھا اور گاڑی گاڑی جو ہے جی بیچ بیچ میں خراب ہوئے جا رہی تھی